औ नोंनाव फारौ मेगन दखना दंना गैया उम दा बियो बिसिबां बिसिबां दाम जागोन ए एसेबो खमायथारा ए आंनो फारौ मेगननि दखनाखौ गांब्रैसो नांगौमोन एसे खमायदो ए आरो

दसरायालाय मा मा आगरनि थाइगिर बिबारा बिसिबां गांसेआव ए एसे खमायदो दामा आरो आरो बे बैग्रि बिबारनिआलाय बेसे बेसे ए उम खमायोब्ला बेखौ लाबो जागौमोन एसे गांनैसो औ दे